जय झूलेलाल मूंखे हिकु बैग खपंदी हुई त मां मार्केट में ॻोल्हियां पियो त मूंखे तरह तरह जी बैगियूं नज़र आयूं उनमें मूंखे कारो रंगु वणियो त मां ऑडर करे वरितो जीअं मूंखे ॿ ॾींहं खां पोइ बैग मिली त हुनजो रंगु त सुठो हो ई हुनमें चमड़ो बि जामु सुठो हो जेको वधीक चमकीलो बि न हो उनमें टे भाॻ हुआ जंहिंमें सामानु बि असां सुठी तरीक़े सां रखी सघूं पिया ऐं विच में मुंहिंजे बैग जी हिक चैन बि ख़राबु थी वेई हुई त जीअं मां कंपनी खे ॿुधायोमांसि की भाई मुंहिंजी हिक झिप ख़राबु थी वेई आहे त हुननि चोवीह कलाकनि में मूंखे बैग ठाहे ॾिनउं त मूंखे सर्विस बि जामु सुठी लॻी